निधी नायक राजस रमेश कुडालकर रश्मिता साळगांवकर रोशनी पिल्ले सुशीर कुमार पिल्ली कमलाकर यादव मोवीन गुदिनो ज्यूएना डिसुजा मॉरेज फॅनॅडीस सुजाना रॉड्रिगीस डॅनिल्सन डिसूजा सिबल डिकोश्टा प्रिया जुवॅनल सीमा बिंद मेलिशा दगामा कमलाकर श्याम केरकर प्रिती चौधरी संदेश सांगेलकर प्रतिमा बोरकर श्रेया मोरोजकर उर्वी शिरोडकर संगीत साळगांवकर अलिशा डिस डिसूजा गायत्री वाचता तसमय वासता श्रेया पेडणेकर अर्पिता कलंगुटकर शिवरंजनी नायर

शिवानी रेडकर अंकिता माजरेकर आनंद खोबरेकर आकांक्षा फट्टे स्वेता बोसले विना मोपकर दिक्षा नायक शिवरंजनी नायर एटलीस्ट मेंडोजा लॅनन डायस फेरेने फनांडीस डॅनिका डिसूजा जेनिका सिकवेरा लिस्ट्रन परेरा सॅबीनान डिकोश्टा वैभव काणकोणकर वैष्णवी कोमरपंत सेबी लँडीस सिक इनास्त्यो सिक्वेरा अभिशेक रितीकेश नारू नेहा सिता रामा अर्जून श्रीनिवास चंचल आलिया सिमरान दिपिका निवेता देवेंद्र रक्षंदा राजू रुद्र रमिता रितेश समिक्षा सागर सुरज सोन्या जेसिका एडम अमांदा बादल बस बसंती